औ हागौमोन आङो हलथुगाव गामिनि नामखौ खिथानो हागोन रुफुनि बसुमतारि आंनि संसार जालांनाया बिदिनो फिसा फिसौ फेदेरलांनाय खसथ' मसथ'यै खांबोदों फोलावदों फिसाइ थैनायनिफ्राय खसथ' मोनबोदों खुनुरुखुम हाजिरा मुजिरा मावनानै जाहोलांदो फोरोंदों फेदेरदों बिदिनो दा फरायै फरायै फरायथाबाय फिसाफोराबो दस्रायाव खामानि मावहैजोबबाय बिदेस जायगायाव दा बेजोंनो आङो